मुख्य तरह गुजरात में हिंदू धर्म आहे इस्लाम धर्म बि आहे ऐं पारसी बि तमामु घणा आहिनि अलबत इहे गुजराती आहिनि पर सिंधी जेके आहिनि सि सिर्फ़ु हिंदू ई आहिनि गुजरात में को बि मुस्लमान सिंधी गुजरात में न आहे ऐं न को पारसी ई सिंधी गुजरात में आहे सिंधी सिर्फ़ु हिंदू ई आहिनि ऐं कहिड़ो आकार था ॾियनि याने सिंधी मुख्य तरह गुरुनानक खे मञंदा आहिनि हा हुननि जो गुरबाणी में तमामु घणो विश्वास आहे ऐं ॿी ॻाल्हि जेको सिंधियुनि जो हक़ीक़त में सिंधू जेके स सर्व धर्मी आहिनि हर हर देवता जी पूजा कंदा आहिनि श्री राम जे पूॼींदो कृष्ण खे पूॼींदो शिव शंकर खे पूॼींदो गुरुनानक घणे में घणो पूॼींदो ऐं झूलेलाल खे पूॼींदो आहे